ہیلو السّلام علیکم جی کیا آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہیں جی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں سُنا ہے کہ آپ کے یہاں بہت افورڈیبل پرائز میں کار اویلیبل ہوتی ہے اچھا تو یہ بات ہے کہ مجھے شیخا برڈ سینچری ہمیں گھومنا ہے ہم لوگ ابھی فی الحال سات لوگ ہیں تو آپ یہ بتا دیجیے کہ سیون سیٹر کار آپ کے یہاں اویلیبل ہوگی اچھا تو آپ اِس وہ کرایہ بتا دیجیے کہ کتنا ہوگا آپ کا سارا اماؤنٹ سات ہزار بہت زیادہ ہو رہا ہے اگر آپ اِس میں سے تھوڑا کم کر لیجیے ہم لوگ سات لوگ ہیں آپ آپ پہلی بار ہے ہمارا پھر سے آئیں گے آگے کہیں جانا ہُوا تو اِس سے کم نہیں ہو پائے گا اچھا چلیے ٹھیک ہے اب آپ سے بات ہو گئی تو تو آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کل بارہ بجے نکلنا ہے تو آپ کیا دس بجے گاڑی ہماری گھر کے سامنے بھیج دیں گے جی تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ میرے بکنگ کر لیجیے اور کل تک دس بجے تک گاڑی ہماری لیے بھیج دیجیے گا جی بالکل ٹھیک ہے پھر جزاک اللہ خیر اللہ حافظ